हेल्ल' औ जुथा फानग्रामोन नामा औ नोंनाव मा मा ब्रेन्दनि जुथा दंब्रा एदिदास बिदिनो फुमा बिदिनो जुथा दंना गैया मा मा ब्रेन्द मा मा जेनेबा प्राइसफ्रा मा मा ओमफ्राय अ दिसकाउन्ट दंना गैया दिसकाउन्ट दंना गैया दिसकाउन्टखौ मोननो हागोन बेसेबां बेसेबां दिसखाउन्द दं जेनेबा बे एदिदाफोरनिसेबां जुथाफ्रा बेसबां दिसकाउन्ट दं फुमानि जुथाया बेसबां दिसकाउन्ट दं औ नाम्बारा दाइन नाम्बार दाइन नाम्बारखौ नांगौमोन आंनो दाइन नाम्बार जेनेबा एदिदासनि मोनसे फुमानि मोनसे नांगौमोन आरोना दाइन नाम्बार गोजा कालारनि मोनसे ह्वाइथ कालारनि मोनसे दं ना गैया औ मोननो हागोन ना

नोंथांना दखाना बे बेंथ'लावनोमोन नामा बेंथ'ल अबे साइदावमोन बेंथ'ल बबे साइदाव सोनाबजों ओ बे जुथा जुथा स्ट'र लेरगुलायनायानो नामा जुथा स्थ'र नाम लेरगु लायनायानो नामा औ नांगौमोन आंनो आं बेसबां बेसबां टाइमाव थांनो हागोन बेलासियाव बेलासियाव बेसां टाइमाव आदथासिम ओमफ्राय फुंआव फुंआव बेसेबां टाइमाव खुलियो

आंनो जायखिजाया जुथा जरानै नांगौमोन आरोना एदिदासनि मोनसे फुमानि मोनसे होनबा खम दामावनो मोननो हागोनना दिसकाउन्ट लानानै दे होनबा आं दाहाय थांगोन दे होनबा